हाँ सर नमस्कार सर सर ट्राफिक पुलिस वाले बोल रहा हो ना सर मैं पवन बोल रहा हूँ सर अभी क्या है जो मेरी बाइक है वो चोरी हो गई है जी मेरी स्प्लेंडरा है सर स्प्लेंडर प्लस होंडा सिटी सर उसका है एस के पच्चीस छत्तीस अड़तीस जी सर अभी हुई है एक घंटे पहले और जो यहीं जो वैशाली नगर पे जो ये चौराहा है ना बत्तीवाला इसी पे हुई है वैशाली नगर जो त्रिपोल चौराहा है इससे हुई है त्रिपोल चौराहे से हाँ उसके सा दूसरी तरफ हुई थी सामने वो दूसरी तरफ उधर रखी हुई थी मेरी बाइक तो मैं यहीं जो किरान की स्टोर की जो दुकान है वहाँ पे गया था अपने घर के कुछ सामान लेने के लिए तो कुछ टाइम बाद में आया तो मैंने देखा मेरी बाइक है वो चोरी हो गई थी जी हाँ सर मेरे पास सारे कागज है उसके जो भी है ओरिजिनल भी है और फोटोकॉपी भी है

नहीं सर है उधर की साइड है कैमरा भी है जो एक यहाँ पे जो माॅल है उसमें भी है कि जो और कपड़े की जो शौरूम है कपड़े का शौरूम है दूसरी तरफ तो उसमें भी है उसमें भी क्या है कैमरा लगे हुए हैं सी सी टी वी कैमरा बाहर की तरफ हाँ तो सर वो मैं मतलब आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाओगे या आप मुझे वहीं पे पुलिस थाना ही जाना होगा हाँ तो ठीक है साहब मैं क्या है यहीं पे पास में ही है मेरा थाना तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ वहीं पे जो है रीकंप्लेंट दर्ज करवा रहा हूँ हाँ ठीक है साहब ठीक है ठीक है सर ठीक है साहब धन्यवाद